اردو زبان ہماری مادری زبان ہے اور ایک بہت ہی بہترین زبان ہے جو کہ بہت ہی اکثریت خطے میں بولی جاتی ہے اس کے تحفظ یا اس کے فروغ کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں بہت ساری تگ و دو کی جا رہی ہیں جیسے کہ شاعری غزل اردو کتابیں اردو ناول اور قوالی اردو گانے وغیرہ وغیرہ اور لوگ ان کوششوں میں بہت ذرائع سے بہت طریقے سے حصہ بھی لے رہے ہیں جیسے کوئی شاعری کر کے شاعر بن رہا ہے اردو زبان کا اور کوئی جو ہے ناول نگار بن رہا آ ہے یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اردو زبان کے تحفظ یا اردو زبان کے فروغ کے لیے کر رہے ہیں اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں